जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿुधायो हा मां कविता थी ॻाल्हायां अच्छा हा हा अच्छा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अचो बे फिक़रा थी करे अचो हिते मां वेठी आहियां तव्हांखे सभु गाइड कंदसि तव्हां खे सभु घुमाईंदमि गॾाईंदमि कॾहिं ईंदव तव्हां हा हाणे हाणे अचण वारी अथव तेरी तारीख़ तिर मूरी ऐं गुजराती उतरायण न ख़ासि करे पतंगनि जो फेस्टिवल हूंदो आहे छा त पतंग ॾिसण जहिड़ा हूंदा आहिनि तव्हां ॿ ॾींहं रहो त ठीकु आहे तेरहीं तारीख़ जा ॿ ॾींहं भले अचो तव्हां बि सॼी सूरत घुमो घटो पोइ तव्हां वरी तेरहीं तारीख़ ॾिसो

हिते अथव न जामु असांजे सूरत में स्वामी नारायण मंदर अथव असांजे साईं टेऊंराम जो आश्रम अथव माताजो मंदर अथव अंबाजी मंदर अथव घणई कुझु अथव ॾिसण लाइ ॿ ॾींहं तव्हां जो मां सुठे नमूने मां तव्हां सा इंटरमेंट सुठो कराईंदीमांव हा असांजे सूरत में रामनगर अथव जीअं तव्हां एंटर थींदव तीअं झूलेलाल जो मंदर अथव अथव साईं टेऊंराम आश्रम अथव जय बाबा आश्रम आहिनि इहे बि ॾाढा सुठा आहिनि तव्हां खे ॾिसण जहिड़ा आहिनि दर्शन करणु जहिड़ा आहिनि तव्हां अचो मां तव्हां खे पुछंदमि घुमाईंदमि तेरहीं तारीख़ उतरायण लॻंदव सुठो पत काइट पतंग करे चवंदा आहिनि हुनजो बि सुठो ई अथव पतंगनि जो मेलो ॾिसणु जहिड़ो हूंदो आहे इहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे चेटीचंड जो मेलो पर उहो चेट में लॻंदो आहे अप्रैल मई में अचो वेलकम वेलकम तव्हां जेॾी महिल बि अचो मां वेठी आहियां तव्हां सां हा हा तव्हां चओ पक पक

असां या ॾहीं यारहीं तारीख़ हिते हलंदासीं बारहीं तारीख़ राति जो असां हितां हलंदासीं अहमदाबाद साइड आहे कच्छ भुज साइड कच्छ भुज राति लॻंदी उते राति न त अधु ॾींहुं त पको लॻंदो हितां हुते पहुचण में हुते पहुची करे पोइ हुते सुठे नमूने ॿ ॾींहं घुमी करे रणोत्सव ॾिसी करे असां वधि में वधि चोडहीं तारीख़ न त पंदरहीं सोरहीं तारीख़ रीर्टन थींदासीं उहो अथव ॾाढो हिनखे चवंदा आहिनि सफ़ेद रण बि चवंदा अथव सफ़ेद वारी हुते ॾिसणु लाइक़ु हूंदी अच्छी वारी हूंदी अथव हूते तव्हां अचो तव्हां जा हीअ टे चारि ॾींहं सोरहीं सत्रहीं सोरहीं तारीख़ ताईं तव्हां हिकदमि मस्तु फ्री थी वेंदव घुमी अची सुठे नमूने थी वेंदव ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल